मोटरसाइकिलके बारेमे बता दी तऽ हमरा घरमे दू गो मोटरसाइकिल यए एगो हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस आओर एगो राजदूत राजदूत तऽ बहुत पुरान भऽ गेल ओ बन्द भऽ गेल अछि लेकिन हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस जे छै ओ हमर पसिंदादा पसंदीदा बाइक बहुत पसन्द यए ओ पसन्द एहि दुआरे यए कि आइ काल्हिमे देखलियै हे केहन तरहके केहन केहन तरहके बाइक आबि गेलै हेँ डिजाइन बहुत कऽ देने छै बहुत तरहके डिजाइन कऽ देने छै लेकिन ओ आरामदायक कोनो तरहसँ नहि यए कनिओ दूर सफरपर जइयौ तऽ पूरा शरीर तरीर दर्द करय लगै छै चलाबैके नीक अनुभव नहि प्राप्त होइ छै ओतहि अहाँ हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस जे बहुत पुरान गाड़ी छै विश्वसनीय गाड़ी छै ककरो नामे कहि देबै बहुत आदमी तऽ गाम घरमे अहाँकेँ बता दी तऽ बाइकके मतलबे बुझै छथिन हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइकके जे मतलब छै उएह छै हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस आओर जे भी एकटा मिडिल फैमिली छथिन हुनका घरमे जरूर देखबै जे एगो ई गाड़ी रहबे करत आओर बहुत अच्छा गाड़ी छै पारिवारिक गाड़ी कहल जाइ छै एक तरहसँ परिवारके जे सदस्य होइ छै ओहिमे ई हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लसोके गिनती आबि जाइए ओ बहुत सुन्दर गाड़ी छै बहुत ही हमर बहुत पसंदीदा गाड़ी यए बाइक यए एहि बाइकसँ जे छै से कतहु भी अहाँ दूर दूर सफर करबै कतहु दूर जेबै तऽ ज्यादा थकावटके अनुभव नहि होइ छै ज्यादा कोनो तरहके परेशानीके अनुभव नहि होइ छै